आप आइए सर कहाँ से बोल रहे हैं अच्छा आप मतलब आपको उचित है आइए कोई दिक्कत नहीं है आइए हमारे पास सब सभी जगह घुमा देते हैं केवल छे सौ रुपये लेंगे एक दिन का और कहाँ मतलब बनारस में बाबा विश्वनाथ की जगदी में पूरा घुमा देंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कराएँगे काल भैरब का दर्शन कराएँगे उसके बाद दुर्गा जी दर्शन कराएँगे ले जाएँगे उसके बाद सारनाथ ले जाएँगे महात्मा गौतम बुद्ध की वह दिखाएँगे जनम स्थाली दिखाएँगे उसके बाद चिड़ियाघर दिखाएँगे आपको उसके बाद आपको रहने के लिए होटल की व्यवस्था हम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है

जी अच्छा पूरे परिवार सहित रहेंगे तो पंद्रह सौ रुपया लगेगा हाँ रहने के लिए आपको होटल दिला देंगे हाँ जी आपको विश्वनाथ जी घुमाएँगे दुर्गा जी घुमाएँगे जहाँ मन करता है वहाँ घुमाएँगे हरिश्चंद्र घुमाएँगे नागपाल भी टहलाएँगे आपको उसके बाद काल भैरव का दर्शन कराएँगे उसके बाद सारनाथ चलिएगा सारनाथ गौतम बुद्ध की वह जनम स्थली है वहाँ दिखाएँगे आपको चिड़ियाघर दिखाएँगे सारनाथ का जी और चिड़िया घर दिखाएँगे उसके बाद ओ भगवान शंकर का वो मंदिर है वहाँ पर भी ले चलेंगे हाँ आपको हाँ आपको सभी जगह घुमाएँगे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है आप पूरे परिवार सहित आइएगा कोई दिक्कत होगा नहीं हम सभी जगह घुमाएँगे आपको हम ऐसा घुमायेंगे आप याद करेंगे कौन गाड़ी वाला मिला था जैसी पूरा घुमायेंगे आपको जी पूरा बी एच यू घुमाएँगे उसके बाद विश्वनाथ जी का दर्शन कराएँगे घुमाएँगे हरिश्चंद्र घाट घुमाएँगे उसके बाद वहाँ रामनगर ले जाएँगे दिखाएँगे पार्टी नरेश का पूजा जो है रामनगर में वह सब दिखाएँगे उसके बाद दुर्गा जी का दर्शन कराते ही लिए चलेंगे और बाबा वर्णनाथ का दर्शन भी कराएँगे उसके बाद चलिए सारनाथ भी दिखाएँगे आपको हाँ सारनाथ जाएँ खाना पीना सब होटल में सब खिलाएँगे बाटी वह बनारस का बाटी तो और बनारस का मशहूर मगही पान आपको खिलाएँगे कचोड़ी गली कचोड़ी गली में कचोड़ी गली का दूध भी खिलाएँगे और गली लस्सी भी पिलाएँगे आपको ठीक है आइए आप भी क्या याद करेंगे कौन गाड़ी वाला मिला था हाँ पूरे परिवार सहित आइये आपका शुभकामना है आइए घुमाएँगे कराएँगे पूरे विश्वास के साथ आइएगा जय जय राम जी की